हेलो कैश हेलो हाँ हैलो हाँ हाँ बोलिए आवाज़ आ रही है हाँ हाँ अब आवाज़ आ रही है बोलिए जी आप कौन बोल रहे हैं कौन बोल रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं अच्छा अच्छा नहीं तो सही है ज़रूर है तरक़्क़ी पर है चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है बेगूसराए में बढ़िया मॉल वॉल खुल गया ओवर ब्रिज बन रहा है फ्लाईओवर बन रहा है और क्या चाहिए बागूसराए में जो तरक़्क़ी पर है सब व्यवस्था है बेगूसराय में

घूमने के लिए भी बहुत जगह है टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है

अच्छा सबरे उबरे घूमने आना है आपको कब आना है

अच्छा अच्छा हाँ हाँ नहीं नहीं सही बात है आइए बेगूसराय में तो मार्केट एक दम सही है मार्केट सस्ता सौदा एक दम जो चीज़ खोजिए सारी चीज़ उपलब्ध सारा कुछ का मार्केट है हाँ मार्केटिंग में बेसिकली आपको किस चीज़ की करनी है हाँ हाँ सब सही है मतलब मार्केटिंग बेसिकली किस चीज़ का करनी है आपको हाँ हाँ हाँ हलो हाँ बोलिए

मार्केट सही है काम वाम सही हो रहा है तरक़्क़ी पर है